छवीह जनवरी ॿ हज़ार हिकु पंद्रहां अगस्त ॿ हज़ार चारि सत सितम्बर ॿ हज़ार छह पंजवीह नवंम्बर ॿ हज़ार सत्रहां ॿ जून ॿ हज़ार चोवीह